नमस्कार बोलिये आपने जो अभी जो मुझे जो रास्ता बताया था न जिस जगह पर वहाँ तो आप वहीं हो नहीं वहाँ पर रास्ता ही गलत है आपने गलत रास्ता बताया है मुझे तो मैं कैसे आउंगा वहाँ पर आपने जो लोकेशन भेजी है उसमें बिलकुल भी वो सही नहीं दिखाया है नेट प्रोब्लम कैसे होगी एक बात बताईये आप मेरे

मै वहीं पर खड़ा हूँ वहाँ पर आप नहीं दिख रहे कहीं से क्योंकि आपने लोकेशन बताई है वो गलत बताई है आपने वो आप जहाँ खड़े हैं मुझे नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि जो आपने लोकेशन बताई है उस जगह पर आप बिलकुल मतलब वहाँ पर हो ही नहीं आप मैं तो अपनी जगह पर सही आया हूँ जो आपने बताया है रास्ता गलत है वहाँ पर मेरे को पाँच से सात मिनट हो गए अभी तक आपने मुझे क्या बोला कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो रहा हूँ तो आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो वहाँ पर आप गलत बताओगे तो मैं कैसे पहुँचूँगा बताइये आप मेरे पास पेट्रोल पंप सामने की तरफ है उसके बिलकुल भी आप पास नहीं खड़े हो सर जी आपने मेरे को पहले कहाँ बोला था पहले आपने कहा की आप उधर खड़े हो जाओ ख़ुद की आप लोकेशन गलत बताते हो मेरी क्या गलती है उसमें थोड़ा बहुत नहीं चलता न लोकेशन आप सही बताओगे तभी तो मैं सही जगह पर पहुँचूँगा न आप मुझे गलत बता कर फिर आप बोलते हो की अब आप बोल रहे हो कि पेट्रोल पंप के पीछे हो ऐसा नही चलता है लोकेशन आप बिलकुल सही बताओगे मैं सही जगह पहुँचूँगा आप अगर गलत बताओगे तो मेरी कोई गलती नहीं मेरे मेरे को तो जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ आऊँगा आप गलत जगह बताओगे तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा अब मैं उस जगह आऊँगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आपको पेट्रोल पंप बिलकुल सामने की तरफ वो सामने वाली गली के अंन्दर पीछे जाकर है और आप मुझे बता रहे हो उस जगह पर हो पाँच सौ मीटर नहीं मैं तो कह रहा हूँ सौ मीटर भी नहीं होता है हमारी क कंपनी में ऐसा कोई रुल्स नहीं है हमको जो बोला जाता है कि इस जगह पर आपको जा खड़ा होना है वहीं पर जहाँ आप राईट लोकेशन बताओगे मैं वहीं आऊँगा एक्स्ट्रा आऊँगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा मैं आपसे जो रुल्स कंपनी का रुल्स फॉलो करो न मैं अपना काम तो कर नहीं रहा हूँ तो कंपनी के हिसाब से चलूंगा कंपनी जैसा मुझे बोलेगी मैं उसको पीछे पीछे करूंगा कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं आपके आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ आपको इधर आना पड़ेगा नहीं तो फिर मुझे वहीं पर आना पड़ेगा वहाँ आऊँगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा आपके पास सामान है तो देखो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सामान तो आपका है सही जगह बताते तो मैं सही जगह पहुँचता आपने बिलकुल जगह ऐसी बताई है मेरे को मेरे को वहाँ पर जहाँ अब आप बता रहे हो यहाँ पर है तो मैं मेरे को कंपनी मे बताना पड़ता है ना कि मैं इस जगह से जब कि मेरे यहाँ से वहीं से लोकेशन बताते हैं नहीं नहीं तो आपने मुझे पहले पहले गलत क्यों बताया फिर मैं वहाँ आऊँगा मगर उसके चार्ज लूँगा और मैं आपको चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज जो है वह देना पड़ेगा आप गलत बताओगे तो मैं क्या करूंगा मैं दस मिनट से तो वहाँ खड़ा हूँ ना फिर आप मेरे से बहस कर रहे हो गलत लोकेशन आप बताते हो उसमें मेरी गलती थोड़े है मैं सौ मीटर की बात नहीं है बात यह है कि आप गलत जगह बताओगे तो मैं गलत जगह पर नहीं जाऊँगा मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर आपने लोकेशन टाइप की है आपने बताया भाई इस जगह पर खड़े है मैं उस जगह ले जाकर खड़ा हूँ आप मुझे बोल रहे हो पेट्रोल पंप के पीछे हो आओ ऐसे थोड़ी न होता है या तो एक काम करिए आप कैन्सल कर दीजीए आप एक काम कर दीजीए या तो कैंसिल कर दीजीए फिर मैं वापिस आप मैं बताईए उसमें अगर आ जाता है तो मैं वापिस आ जाऊँगा नहीं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा ठीक है देख लो आप